चित्र पारनेमे बड्ड नीक लागैत छै जेनाकि मोर मछली घर तलाब पेड़ ईसभ बनबयमे बहुत तरह तरह के कलर लागए छै जे हम सभकेँ मार्केटमे सुपौल मार्केटमे एहन सभ कलर नहि मिलय छै कि जे हमसभ लयके पेंटिंगमे भरी हमरोके मोन छै कि नीक नीक पेंटिंग करी देखि तऽ देखयमे नीक लागए घरमे चिपकै दिए हमसभके मार्केटमे ओहेन ओहेन तरह के पेंटिंग जे छै नहि मिलैत छै ताहि खातिर हमसभ बहुत ओतए इसभ बात पर ध्यान नहि दय छियै कि जे हमहुँसभ हमरो बहुत मोन छै कि अच्छा अच्छा चित्र पारु जेनाकि मछली भेलय आओर घर भेलय आओर तलाब भेलय घर भेलय पेड़ भेलय ईसभ आओर मोर भेलय एहिसभमे एहिसभमे कलर करयमे बहुत कलर लागैत छै जेना देखयमे बहुत नीक लागैत ॰ छै एहिसभ कलर